अब और तो हम नहीं जानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ है वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के बारे में कह सकता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अपने राज्य को बचाने के लिए कोशिश की और लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ते अपने को शहीद कर दिया इसके आगे इतिहास और उन्होंने काफ़ी कुछ काफ़ी लंबा युद्ध किया लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था लेकिन उन्हों अपने अपने जीवन में ही काफ़ी कुछ अपना खो दिया उस वो उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज लोग हावी हो गए और उनको उनके राज्य को अपने उसमें मिला लिया था